मध्य प्रदेश भारत जो हिकु अहम राज्य आहे जंहिंजी भौगोलिक ख़ासियत में केॾा ई नदी ऐं पहाड़ स्थल हाज़िरु आहिनि मध्य प्रदेश में सोन नदी भारत जी हिकु अहम नदी आहे हीअ नदी मध्य प्रदेश मां वञी वहंदी आहे ऐं महा नदी जी उतर धारा जे साम्हूं मिलंदी आहे सोन नदी जी ख़ासियत इहा आहे की हिन जो पाणी सोने जे रंग जो हूंदो आहे ऐं इन लाइ इन खे सोन नदी चवंदा आहियूं ऐं मध्य प्रदेश में ॿिए बि घणे ई नदियूं ऐं पहाड़ आहिनि महानदी बि हिकु प्रमुख नदी आहे राज्य जे पश्चिम भाग मां थी करे वेंदी आहे इन जे अलावा तापी नदी बि मध्य प्रदेश जे दक्षिण दिशा में हाज़िरु आहे हिन जे तट जे आस पास वण जीवन जी मदद भी मिलंदी आहे मध्य प्रदेश जे पहाड़ी खेत्र में मालवा खेत्र बि हाज़िरु आहे जो उत्तर पश्चिम दिशा में आहे